ध्यानु करण हिकु सरीर लाइ ॾाढो सुठो आहे हुन सां मन जी शांति मिले थी पर ध्यानु जी शुरूआत करणु ॾाढी ॾुखी आहे छो जो असीं जॾहिं ध्यान में वियूं था त असांजो हमेशह ध्यानु ॿियनि ॻाल्हियुनि ॾे डाइवर्ट थी थो वञे ऐं असांखे हमेशह इहा कोशिश करिणी आहे कि ध्यान में विहूं था त सभु ॻाल्हियूं भुलिजी वञूं बिल्कुलु चित्त शांत मन सां वेही करे ऐं पंहिंजे ध्यान में विहूं ध्यान जी जॾहिं शुरूआत थिए थी तॾहिं असां खां विहण बि नथो थिए ऐं ध्यान बि एकचित्त नथो रहे ध्यानु हमेशह भिटिकंदो रहे थो ॿियनि ॻाल्हियुनि जो ध्यान थो रहे आसे पासे में केर लंघे थो त हुन ॾे ध्यानु थो वञे कोई आवाज़ु थो थिए हुन ॾे ध्यानु थो वञे कोई ख़ुश्बू थी अचे कंहिं शइ जी ख़ुश्बू आई कंहिं ग़ुल जी ख़ुश्बू आई पर ध्यान जे समय ते असांखे बिल्कुलु निश्चित थी करे असांखे विहिणो आहे त असां बराबरि सां ध्यानु करे सघूं था ध्यानु को हिकु ॾींहं में तव्हां कलाकु ॿ कलाक न वेही सघंदा हुन लाइ असांखे पहिरीं धीरे धीरे धीरे शुरूआत करिणी आहे ऐं जॾहिं तव्हां ध्यानु मग्न थी वञो था त पोइ पहिरीं शुरूआत में तव्हां समुझो ॿ मिंट वेठा धीरे धीरे पंज मिंट वेठा अधु कलाकु वेठा कलाकु वेठा पर जॾहिं तव्हां उहो ई ध्यानु कंहिं सुनसान जॻह ते या कंहिं हरियाली वारी जॻह ते या कंहिं आश्रम में वेही करे कयो था त हुन में ऐं घर में ध्यानु लॻाइण में घणो फर्क़ु आहे ध्यान सां असां घणनि ई क़िस्मनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणे सघूं था ख़ासि करे जेॾी महिल तव्हां ध्यान में वियो था त हुन टाइम ते तव्हांजो मनु बिल्कुलु शांत रहे थो ऐं सरीर तव्हांजो बिल्कुलु एकचित्त भई रहे थो जंहिं सां कि तव्हांजे सरीर में कोई तकलीफ़ूं नथी अचनि निरोगी काया मिले थी असां सभिनी खे ध्यानु ॾियण जे समय ते इहो ध्यानु रखिणो आहे कि जेको बि ध्यान में वियूं था असांजो मक़सदु हिकिड़ो ई आहे शांति बिल्कुलु शांति वातावरण में शाति चित्त करे विहिणो आहे पर असां समुझंदा आहियूं कि जेके ऋषी मुशी मुनि वियुनि था कलाकनि जा कलाक वियनि था उहे असां न वेही सघंदासीं छो जो असां सांसारिक माण्हू आहियूं हुन लाइ तव्हांखे वञी करे कंहिं आश्रम में कंहिं हरियाली वारी जॻह ते ॾह पंद्रहां ॾींहं जी कैंप लॻे या ॾह पंद्रहां ॾींहं पंहिंजी छुट्टी करे वञी करे तव्हां उते वेई करे ध्यान में रही सघो था अॼु जो ज़मानो मोबाइल जो आहे माण्हू मोबाइल बि पासे में रखनि था घंटी वॼे थी तव्हांजो ध्यानु होॾांहुं वञे थो इनकरे तव्हांजो जेको शांति वातावरण मां तव्हांजो दिमाग़ु आहे उहो ॿिए पासे वञे थो त उहो ध्यानु नाहे इनकरे असांखे मोबाइल जहिड़ी शयूं या जेके तव्हांजे आसे पासे में जिते कोई घंट घड़ियाल वञंदा हुजनि या कोई ॿार रड़ियूं कंदा हुजनि हुते न विहिणो आहे असांखे असांखे कंहिं पासे में जॻह में वेही करे शांति विहिणो आहे पंहिंजे सरीर खे बिल्कुलु सिधो रखी करे पद्ममासन जी अवस्था में विहिणो आहे पर हुन लाइ बि विहण लाइ तव्हांखे इहो ध्यानु ॾियणो आहे कि तव्हांजो सरीरु तव्हांखे साथु ॾिए नथो ॾिए ऐं तव्हां ज़बरदस्ती विहो था त थी सघे थो त उहो तव्हांजे सरीर खे नुक़सानु बि करे सघे थो त इहा कोशिश कयो तव्हांजो सरीर जेतिरो साथु ॾिए थो ओतिरो ई था ध्यानु मग्न रहो बाक़ी ॿियनि खे ॾिसी करे ॿियो ॿ कलाक वेठो आहे पंज कलाक त मां बि वेही सघंदुसि उहो न जेतिरो तव्हांजो ऐं धीरे धीरे तव्हांजो सरीर तव्हांखे साथु ॾींदो हिकु दफ़े सां उहो साथु न ॾींदो इनकरे असां जॾहिं बि ध्यान में विहूं त हुन टाइम ते हिकिड़ो इअं समुझो भई तव्हांजे मथे ते जीअं चवंदा आहिनि टी अखि उहा जागृत थी थिए त तव्हां इअं ध्यानु लॻायो हुन में तव्हांजो टी अखि में ई ध्यानु आहे तव्हांजो ॿिए किथे बि ध्यानु नाहे पर जॾहिं तव्हां हुन लेविल ताईं पोज़िशन ताईं पहुची वेंदा पोइ तव्हांखे कोई तकलीफ़ न ईंदी पोइ भले तव्हांजे आसे पासे में केतिरो बि आवाज़ु थिए केर बि अचे वञे त पोइ तव्हां पंहिंजो ध्यानु लॻाए सघो था त असांखे ई जेके बि स्टार्टिंग में शुरूआत में जेके बि असांखे तकलीफ़ूं थींदियूं इहे धीरे धीरे धीरे करे सभु जेके आहिनि उहे लहंदी वेंदियूं ऐं असां ध्यानु मग्न रही सघूं था